कहलहुँ हम एगो किसान छियै भायजी अगर अहाँ जे सब्जी तब्जी नहि लेबय तऽ केना की चलतइ ई हमर तऽ पूरा लॉस भऽ गेलय हन कोइ नहि लए जाइए हमरासँ सब्जी तब्जी हँ हम्म एखन दोकान हमरो बड़ा अथी मन्दा चलि रहल छै पूरा खेत खलिहानमे सब्जी सब बारिशमे खराब भए रहल छै आओर अहाँ सब ध्यान नहि दै छियै एको रती सब्जी सब लए लएके जाइ छियै अहाँ सब जे ध्यान नहि देबय तऽ केना चलते फेर हमरो सबके अथी रोजी रोटी बाल बच्चा सब छै केना की करबय

हँ तऽ भायजी हम ई कहय छी जे कनि ध्यान दियौ आओर अहाँके अड़ोस पड़ोसमे जेना छथि दुकान सबवला हुनका सब कनि ध्यान कहियो करय लए जे हुनकर एना एना होइ छै कनि ध्यान दै लए अगर नहि बिकतइ सब्जी तऽ पूरा बर्बाद भऽ जेतय फसल कतयसँ की करबय फेर बरसातके समय आबि गेल छै हम्म हम्म हमरा लग अभी जे छै से सजमनि सब जे यऽ सजमनि सब फड़ल यऽ जेना घेरा भऽ गेल ई सब बहुत लत्तीमे छै घेरा भऽ गेल झुङ्गनी भऽ गेल ई सब छै आओर कहलहुँ जे कोबियो तोबियो लगेने छी कोबी पत्ता कोबी बैगन सब अछि ओहो सब फड़ल यऽ ई पानिके हूँ कहलहुँ जे आउ सब्जी लिअ आओर नहि होइए ने तऽ टोले सबपर बेचू ताबे अगर अथी नहि होइ छै तऽ बहुत रहय छै जे टोलोपर जा जाके बिका सकय छी हँ भाइजी हँ भाइजी कहलहुँ अगर अहाँ सब ध्यान देबय तऽ फेर ई हमरा लगाकऽ कोइ फायदा नहि हेतय सबटा तऽ इएहेसँ चलय छै रोजी रोटी सब अच्छा अच्छा हँ रोजी रोटी तऽ बुझिते छियै जे अहियेसँ चलय छै हँ सबके तऽ बुझिते छियै अगर अहाँ सब लगन नहि लअ जेबय